ہاں ہیلو جی جی بھائی جی الیکشن الیکٹریشن بھیا بول رہے ہیں ارے بھیا آپ کو آپ کو ہی کال کرنے والے تھے صبح میں کال کیا تھا لیکن آپ کا نمبرجو ہے بزی بزی بتا رہا تھا پھر دو جی جی پھر دوپہر میں ہاں دوپہر میں بھی کال کیا تو آپ ریسیو نہیں کیے اچھا اچھا اچھا وہ میرا موٹر جو ہے نا بھیا پھک گیا کیا ہوا نہیں ہوا اس کو صبح سے جو ہے پانی چڑھ نہیں رہا ہے اس پہ ٹنک ٹنکی پہ اور ہم لوگ پریشان ہیں اب ہم کو نہیں پتہ ہم تو جانکار ہیں نہیں پھکا کہ کیا ہوا وہ صبح سے جو ہے نا پانی ہی ٹنکی میں نہیں آرہا کچھ پانی نہیں آ رہا ہے نہانا بنانا سب بند گھر کا جو ہے کھانا پکانا سب سب بند ہے ہم کو نہیں نا آتا ہے بجلی وجلی کا کام آتا ہی نہیں تو ہم کیسے چیک کریں اسی لیے تو آپ کو صبح بھی فون لگائے صبح تو آپ بزی بزی آپ کا نمبر جا رہا تھا پھر میں جو ہے آپ کو دوپہر میں بھی کال دوپہر میں آپ ریسیو نہیں کیے ابھی لگایا ہوں شام کے ٹائم اب سوچا کہ اب چونکہ آپ آ چکے ہیں گھر پہ ایک دو دفعہ آپ نے بنایا ہے تو مجھے آپ ہاں ہاں بھروسہ ہے اس لیے جو ہے ہم کسی دوسرے کو فون کرتے بھی نہیں ہیں جب بھی ہمارے گھروں میں بج بجلی کا پنکھے کا چاہے کسی بھی چیز کا بلب لگانا ہو چھوٹا سا بلب بھی لگانا ہو نائٹ بلب بھی لگوانا ہو تو آپ ہی سے لگوائیں گے نہیں ہم کچھ بھی نہیں چیک کیے ہیں بس ہم ایک دو بار یہ کیے تو پانی نہیں چڑھا تو مجھے لگا کہ خراب ہو گیا تو اس لیے میں سوچا کہ ڈائریکٹ آپ ہی آئیے چیک کیجیے جو کرنا ہے کیجیے اس کو نیا لگے گا پرانا لگے وہی ٹھیک ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئیے کب آ رہے ہیں آ کے دیکھ لیجیے ٹھیک ہے ضرور ٹھیک ٹھیک ہے بھیا شکریہ